जोंना गामियाव सालबारि गामियाव बाथौ धोरोमारि बाथौ धोरोमखौ जोङो फालियो बावहाय जोङो बोसोराव खेबब्रै जोङो साय सायनि फुजा होयो आरो बिनिफ्राय बावहाय खेराइयोबो जोङो आरो जोङो खेबब्रै होनाय समाव रायजो राजाफ्रा जयैनो गाजा गोमजा ओंखारनानै फुजा होयो जोंनि फुजाया जादों खेबब्रैजों हौवा हिनजाव जयैनो जोङो माबायो फालियो दा नैबे फार्स्टआव जोङो माइनावखौ होयो लोखि बिनिफ्राय आरो होयो गारजा फुजा आरो होयो बासानि बेबादिनो ना माबानानै जोङो खेबब्रै जायो आरो जोंनि फुजाया आरो जोंहा बावहाय अनेख धरम आलसनाबो खालामो जे जोंहा मा माब्रै जाखो बोरै बोरै खेराइ नांगौआ मानि थाखाय जों गामियाव माबा सुबिदा उसुबिदा दङ नामा बेफोरखौ जोङो गासिबो खेराइब्ला खेराइनि आसल देवसिनिगिरिया जोंनो फोरमायो जे गामियाव एरेखम एरेखम जादों बिनि थाखायनो उसुग उथुग जायो बायदिसिना जोङो मोनो आरो मिथिनो मोनो दा बिनिखायनो जोङो खेराइखौ बोसोरै खुङो तिन बोसोर खुङो आमफ्राय तिन बोसोर जों थायो बावहाय मानि बे तिन बोसराव जोङो लोमजानाय साजानाय बिफद आफद गासिबो जोङो मोनजोबो आरो मा जागोन मा जालांगोन मा मालांगोन बेखौ खिन्थाजोबो आरो नैबे देवसिगिरिया दा बेबादिनो जोङो बोसोरै जाहाथ' बाथौ फुजाखौ होखायो फ्रथेख बोसोरावनो खेबब्रै जायो जोंना होनाया बिनि थाखायनो दा जोङो बावहाय जोंहा अनेख खरसा जायो फारौ दाउसा बायदिसिना जानागुरुनो हरनांगौ आरो बाथौनि माबा खालामगोन फुजा खालामगोन होमब्ला जोंना बेखौ गोथारैनो थानानै सोङो आरो बे सोंनायाव जाहा मोनो